हाँ मैंने अपने नुस्खे को ठीक से पालन करते हुए अपने स्वाद खाने के स्वाद में कुछ चेंजमेंट किया जिससे कि खाना और स्वादिष्ट बने स्वादिष्ट पहले मेरा खाना था वो जलता था नमक मिर्च कम रह जाते थे मसाला भी कम रह जाता था लेकिन उस के बाद मैंने धीरे धीरे लोग खाना चखा तो मजेदार था जब मैंने खाना बनाया तो वो थोड़ा ख़राब लगता है तो मैंने खुद सोशल मीडिया पर कुछ खाना बनाने की रेसिपी सीखी उसके बाद मैंने अपने खाने का बनाने का इस्टाइल बदला थोड़ा जिससे कि खाना स्वाद बने नमक मिर्च मसाले की मात्रा बढ़ाई उसमें जिससे खाना मैं अच्छा बना पाऊं मैं सबसे और मैंने सोशल मीडिया के द्वारा ही अपना खाने में सुधार बना पाया